हँ मुजफ्फरपुर जिलासँ बजै छी हम मगर सब अइमे तऽ व्यवस्था सबचीज ठीके अइ कॉलेज अइ इसकुल अइ मगर सरकारी नौकरी नहि भेटै बच्चा सबके ने योगाके अथी अइ कोनो व्यवस्था अइ ने किछो अइ कोनो रोजगार छथि अइमे किछु नहि बच्चा सब पढ़ऽ लए तऽ चाहैय मगर एहन मास्टर नहि कोनो भेटै छथि जे बच्चा सब नीकसँ पढ़त खर्चा तऽ हेबे करैय कोनो रोजगार नहि भेटैय सबके सरकारी नौकरी नहि भेटैय कोनो सब चीज प्राइवेट भऽ गेलै सरकारी किछु नहि भेटैय सब जहाँ देखू रेलवेमे देखू अथीमे देखू सबमे खाली प्राइवेट खाली प्राइवेट सरकारी किछु नहि भेट रहल अइ कोनो रोजगारो करऽ चाहै छी तऽ ओहोमे सब अथीये भऽ जाइए किछु नहि होइए बुझनौ की कहू आओर किछु नहि फुराइए तऽ आरो अथी अइ बच्चा सबके सबके प्राइवेट नौकरी भेटैय सरकारी एको गो नहि भेटैय अइमे आओरो अथी लगा दै छी बच्चा